ہلو جی ہاں جی میں مجھے پارلر سے بات کر رہی ہیں آپ اچھا مجھے کرشمہ راوت میک اپ کروانا تھا اچھا کیا کیا رینج رہے گی اِس کی مطلب کتنا فائیو تھاؤزینڈ میں اچھا تو مجھے تھریڈنگ اور فیشیل بھی کروانا تھا بتا دیجیے کتنے میں ہو جائے گا یہ سات سو کا اچھا اور تھریڈنگ اچھا ٹھیک ہے تو مجھے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے کہ مطلب زیادہ ٹائم لگائیں تھوڑا کم ہی ٹائم لینا سر چار بجے میں فری نہیں ہوں مجھے کچھ کام ہے شاپنگ وغیرہ پہ بھی جانا ہے نہ تو آپ تھوڑا جلدی دیکھ لیں جی صُبح میں کس ٹائم آ جاؤں اچھا ٹھیک ہے تو میں صُبح گیارہ بجے آ جاؤں گی اور وہاں پہ صحیح تو ہے نہ کہ مطلب زیادہ پریشانی تو نہیں ہوگی نہ اچھا مجھے بالکل کرشمہ راوت میک اپ چاہیے تو اچھا ٹھیک ہے تو اور اور بھی بہت ساری چیزیں کروانی تھی ویکسنگ وغیرہ تو اچھا کتنے میں ہوئے گی مجھے پورا بل بتا دیجیے کہ کتنے تک کا ہو جائے گا پورا بل میرا ٹین تھاؤزینڈ میں تھوڑا کم کر لیجیے نہ اتنا بجٹ تو نہیں ہے میرا ابھی میم دیکھ لو تھوڑا کیونکہ مجھے شاپنگ وغیرہ بھی کرنی اتنا زیادہ خرچہ ہو جائے گا پھر اِس میں بھی تھوڑا کم کر لیتے بل ڈسکاؤنٹ وغیرہ دے دیتی مجھے تھوڑا جی اچھا چلیے تو ٹھیک ہے میں کل آ جاتی ہوں آپ کے یہاں پہ